खाना बनाते समय हमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है यह सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है अगर हम इन सावधानियों को नहीं बरतें तो हमारे साथ कई प्रकार के हादसे हो सकते हैं जैसा कि मेरे साथ हुआ था जब मैं खाना बनाना सीख रही थी तो कई बार है न गर्म तवा हाथों को लग जाता है जिससे अपने हाथ जल जाते एक बार तो अभी तक मेरे साथ होता है कि मैं पूरियाँ बनाती हूँ तो जो पूरियाँ बनाते हैं तो पूरियों को आराम से तेल के अंदर दालना होता है जैसे पूरियाँ अपन ने बेलीं अब उसको तेल के अंदर डालना है तो लेकिन वह जो मैं डालती थी मुझे डालने का तरीका अभी तक इतना अच्छे से नहीं पता मैं ऊपर से फेंकती थी जिस कारण से कढ़ाई का पूरा तेल मेरे हाथ के ऊपर आ जाता है और कई बार मेरे कम से कम दो से तीन बार हाथों को इतना बुरा जला चुकी हूँ कि मैंने उस समय से पूरियाँ बनानी छोड़ दिया कोई बनाने का बोलता है तो साफ मना कर देती हूँ अब खाने का मन भी हो न तो भी मना कर देती हूँ कि अब मेरे को नहीं खाना तो पूरियाँ बनाना बड़े बनाना यह तो अपने को सावधानी रखना ही पड़ता है क्योंकि तेल से सावधानी बहुत ज़रूरी है इसके अलावा गेस के साथ भी सावधानी रखना होता है कि कई बार क्या होता है कि अपन गर्म चीज़ों को जो अपना गेस सिलेंडर होता है उसके पाइप के ऊपर रख देंगे तो वह पाइप अपने फ़टने के सम्भावने होती है अपने को रेगुलेतर को बराबर बंद करना चाहिए इसके अलावा अपन को सब्ज़ी भाजी काट रहे तो भी अपने को ध्यान रखना चाहिए कई बार क्या होता है कि अपन सब्ज़ियाँ काटते समय किसी से बात करने लग जाते हो और वह चाकू अपने हाथ पर उंगली पर लग ज़ाता है जिसके कारण पर अपने को चोटें लग ज़ाती हैं तो ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं खाना बनाना एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं वहाँ पर अगर अपन ने सावधानी नहीं रखी तो ख़ुद के साथ तो दुर्घटना हो सकती है और अगर खाना बनाते समय गलती करी तो खाने के अंदर भी दुर्घटना हो सकती है कि भाई खाने में नमक ज़्यादा डल गया कुछ भी हो गया ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है खाने में पानी ज़्यादा दल गया कोई सब्ज़ी बनाना था मुझे सूखी वाली मैंने दाल दिया उसके अंदर पानी शक्कर डालना था उसके जगह मैंने डाल दिया नमक तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है तो तेल का ख़ास ध्यान रखना पड़ता है और ऐसा भी रहते हैं कि कई बार क्या होता है मैं मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं शुरू शुरू में ऐसा करती थी प्रेसर कुकर पर मैंने दाल रखी या कुछ भी रखा और जैसी उसकी सिटी आई तो मुझे उसकी आवाज़ नहीं पसंद आई क्या नहीं तो मैं उसके सिटी को नीचे कर देती थी तो ऐसा करने से एक बार मुझे मेरे घर में बहुत ज़्यादा चिल्लाया कि अगर तुम प्रेसर कुकर से उसके प्रेसर को रोक दोगी तो वह क्या होगा एक बार इतना ज़्यादा उसके अंदर प्रेसर हो जाएगा कि वह बहुत जोर से फट सकता है तो अपने को कभी भी यह नहीं करना चाहिए कि कुकर प्रेसर कुकर पर जो सिटी आती है उसको रोकना नहीं चाहिए और भी ऐसी कई चीज़ें होती है कई बार क्या होता है कि हम फ्रीज़ को साफ नहीं करते उसमें हम कुछ भी भर दे रहें उसमें ज़्यादा पानी लीक होने के कारण उसमें एक और उसे हमारा फ्रीज़ ख़राब हो सकता है उससे हमें भी नुकसान पहुँच सकता है और इसके अलावा ओवन में हम खाना पकाते अब यह रहता है कि अगर हमने उसको सही सेल्सियस डिग्री पर नहीं रखा तो हमारा खाना तो जलेगा ही जलेगा ख़राब खाना हमको खाने को मिलेगा साथ ही साथ हमारे ओवन के ख़राब होने के सम्भावनाएँ होती हैं मिक्सर में कई बार हम कुछ भी पिसते हैं जैसे कि मैं मिक्सर में बहुत ही हार्ड दाल पिस रही थी एकदम सूखी थी वह दाल वह पीस रही थी तो वह जो मेरे मिक्सर की प्लेट थी वही टूट कर उसमें आ गई वह तो अच्छा था कि मेरे घर में मेरी बहन ने देख लिया तो उसने बताया की तू खाने में क्या इसकी यह मिक्सर की प्लेट भी डालने वाली है वह होती है जो काटने वाली कतर तो वह अच्छा हुआ उसने देख लिया को मैंने उसको निकाल दिया अगर वह देखती नहीं और वह खाने में चली जाती तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता था तो खाना बनाते समय हमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतने कि आवश्यकता है यह तो बहुत ही साधारण सी थी हमें न जाने और भी बहुत सारे सावधानी बरतनी है